हेलो हेलो हमको फ्लैट लेना था किस कैसे अब पचास हजार कैस लीजिएगा या चेक लीजिएगा कैस लीजिएगा या चेक लीजिएगा कैस हाँ रूम है साफ उफ है न लैट्रिन बाथरूम किचन सब है अच्छा जैसे एगो वहाँ खाना सुबह को मॉर्निंग में नाश्ता में क्या मिलेगा हाँ अच्छा आ फिर खाना का अच्छा आ फिर दोपहर का नाश्ता

अच्छा रात को खाना या फिर देर रात तक खाना बनेगा हाँ जैसे हम अम रूम अ जैस जैसे हम रूम लेंगे अ रूम में रात को खाना क्या मिलता है अच्छा हाँ बोल रहे थे क्या ज जैसे वहाँ पर क्या कहते हैं उसको कपड़ा वपड़ा मिल जाएगा न खाना काफी कैसा है खाना काफी अच्छा वो अस्टाफ भी हमरा रोज रूम साफ साफ करने के लिए

अच्छा और पूछ रहे थे कितना बजे तक होटल खुला रहता है

एनी टैम अच्छा आ पूछ रहे थे और बाथरूम में सरफ उरफ कारगेट ब्रस मिल जाएगा न क्या किन की नहीं तो घर से लेकर आएँगे

सारा व्यवस्था है और पूछ रहे थे और जैसे यहाँ पर दोस्त फ्रेंड उरेंड के लेकर आ सकते हैं उसका भी फी लीजिएगा अच्छा इसका फी लगेगा ठीक है हम आज आते हैं ओ होटल बुक करने के लिए